असांजे खेत्र में मुख्य मीडिया या मनोरंजनु उद्योग चयो वञे त मुंहिंजे ख़्याल खां सिनेमाघर आहिनि मॉल आहिनि अॼुकल्ह मॉलनि में चारि चारि थिएटर हूंदा आहिनि त माण्हू पंहिंजी पसंदि जी पिकिचरु वञी करे ॾिसी सघंदा आहिनि अॼुकल्ह माण्हू हिंदी पिकिचरूं बि ॾिसंदा आहिनि असां कॾहिं कॾहिं सिंधी पिकिचरूं बि ॾिसंदा आहियूं ऐं मराठी पिकिचरूं बि लॻंदियूं आहिनि माण्हुनि खे पिकिचरूं ॾिसण चङो वणंदो आहे ॿियो बदिलावु इहो आहे त अॼुकल्ह सभु पिकिचरूं टीवीअ ते अवेलेबल आहिनि नेटफ्लिक्स ते एमज़ोन प्राइम ते चङा चैनल अची विया आहिनि डिज़िटल वल्ड थी वियो आहे माण्हू यूट्यूब बि चङो यूज़ कंदा आहिनि इंस्टाग्राम ते बि रील्स ॾिसंदा आहिनि ऐं पंहिंजो मनोरंजनु कंदा आहिनि त अलॻि अलॻि तरीक़े जा मनोरंजन आहिनि पर अॼुकल्ह सभिनी खे वधीक जो वधीक टाइम मोबाइल में इंस्टाग्राम ऐं यूट्यूब ते बिताईंदा आहिनि हफ़्ते हफ़्ते माण्हू वञी करे सिनेमाघरनि में पिकिचरूं ॾिसंण पसंदि कंदा आहिनि